मध्य प्रदेश में बहाुत सारे लोकप्रिय और सांस्कृतिक केन्द्र या प्रदर्शन स्थल हैं जिनमें नाटक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करते हैं जैसे रवींद्र भवन ट्राइबल म्यूज़ियम और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे हॉल और कार्यक्रम स्थल हैं जैसे मानस भवन है गांधी भवन है जिनमें यह सभी कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं कलाकार आते हैं बाहर से देश विदेश से और अपना पफोमेंस देते हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दर्शक भी आते हैं जिस जो इस कार्यक्रमों का लुफ़्त उठाते हैं उसके बाद लियो क्लब भोपाल है जहाँ पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है बहुत सारे होटल हैं इम्पीरियल होटल शाहजनाबाद होटल और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डांस कंपनी हैं जो खुले रहते हैं हमेशा वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का नृत्य कार्यक्रम नाटक कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं